नमस्ते बैंक में खाता खुलवाना है खुल जाएगा आपका भाई साहब आपको हमारी बैंक में आ जाइएगा खाते हम और अपना आधार कार्ड लेते आइएगा पहचान प्रूफ़ हो तो आइएगा फोटो आधार लाइएगा पहचान पत्र आप अपना बिजली का बिल या आपका प्रमाण जो आप वोटर आई डी होता है मतगणना तो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा नहीं दो काग़ज तो चाहिए ही चाहिए होंगे दो काग़ज तो आप गाँव में रहते हैं शहर में रहते हैं आपके यहाँ यदि प्रधानी लगती होगी तो तो तो आपको प्रधान से मिल जाए तो उससे लेटर पैड पे लिखवाइएगा और साइन करवाइएगा हाँ तो जन्म से रहे हैं पैदाइशी से और शहर का बनवाइएगा कचहरी पहले जाइएगा फिर वहाँ जन सुविधा केंद्र होता है वहाँ अपना ये फॉर्म भर दीजिएगा एक फॉर्म भर दीजिए आप उसमें कहाँ तो भैया पैन कार्ड है आपके पास पैन कार्ड है अरे आयकर कार्ड कोई है आपके पास कार्ड आयकर कार्ड अरे भैया आयकर की बात कर रहा हूँ पैन कार्ड की कहाँ फँस गया भैया आपको आवास का प्रमाण पत्र लाना होगा जहाँ आप रहते हैं उसके अलावा कुछ और साथ में नमस्ते भैया जी